हांव सांगें रावतां आनी सांगें मोस्टली खंयचे कॉलेजीस आसनात बट सांगें मातशें पयस खूब कॉलेजीस आसतात पयली म्हणटात ती गोवा युनिवर्सिटी थंय म्हजी खूब जाण कजन्स वतात आनी मोस्टली आर्ट्स आनी कॉमर्स घेतलां तांणी मागीर गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग ती खूब फेमस आसा म्हजी फ्रेंड्स गौरवी प्रथा थंय थंय वतात आनी तांची सद्दां डिबेट अशी चालू आसता की ही कॉलेज बरी ती कॉलेज बरी करून मागीर सेंट झेवियस कॉलेज म्हापसा थंय बीन म्हजी फ्रेंड्स वतात मागीर वी एम साळगांवकर कॉलेज ऑफ लॉ गोवा मॅडिकल कॉलेज ती सो ती एकू मॅडिकल कॉलेज हांगा आसा गोंयां आनी थंय मोस्टली एडमिशन घेवपाक खूब डिफिकल्ट आसा गोवा डँटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चौगले कॉलेज थंय मोस्टली सायन्स आनी आर्ट्स ऑप्ट करतात भुरगीं आनी म्हजी खूब फ्रेंड्सूय बीन आसात थंय गो आनी सामकी लागीं म्हणटात ती म्हाका गोवा गोवमेंट पॉलिटॅक्नीक कॉलेज कुडचडे आसा ती धा मिनटां धा मिनटां पयस थंय थंय म्हजी पयलीं क्लासमेट्स वतात टँथाची क्लासमेट्स बिर्ला इंस्टिट्यूट ऑफ टॅक्नोलॉजी मोस्टली सायन्साची आसतात बिट्स पिलांनी कॉलेज पाद्री कॉशेसांव कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग ती प्रायवेट कॉलेज आनी थंय एडमिशन मेळपा पासून जी एम सी अशे करून सेम आसा मागीर व्ही एम साळगांवकर कॉलेज आसा इंटरनॅशनल हॉस्पिटेलिटी थंय म्हजी खूब फ्रेंड्स वतात थंय हांवें तीन वर्सां आसता हें खूब बरो आसा थंय